سینٹرل دہلی ضلع میں نقل و حمل کے اختیارات میں سے کافی ہیں جیسے ہے کہ نقل و حمل کے اختیارات میں میٹرو آ گئی ای رکشا آ گئی آٹو آ گئی بسیس آ گئیں یہ سب ہمارے روز مرہ زندگی کو کافی متاثر کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں ہمیں کافی سہولت فراہم ہوتی ہے اس میں کبھی کبھار کافی اے ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس میں مشکلات کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں کچھ ٹریفک کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس میں ہمیں آنے جانے میں کافی دیر ہو جا تی ہے ویسے جو یہ سب چیزیں نقل و حمل میں ہے اگر ہم میٹرو سے اگر ہمیں دیر ہوتی ہے تو ہم کبھی کبھار پاس راستے کے لیے ای رکشہ کا استعمال کر لیتے ہیں آٹو کا استعمال کر لیتے ہیں جس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ہم جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں اس لیے یہ جو نقل و حمل کے ذرائع ہیں اس سے ہمیں کافی سہولت فراہم ہوتی ہیں